बिजली रहलापर हम पानिके उपयोग से करैत छी अगर बिजली रहतै तऽ हम मोटर जे चलेबै तऽ हम खेतके सेहो पटा पटाबैत छी जाहिसँ हमरा बहुत चीज उपजा होइत छै ओ उपजासँ अगर हम हमरा बेसी भेलै तऽ हम बेचैत छियै तऽ ओहिसँ हमरा पैसा होइत छै आओर मोटर बिजली रहलापर मोटर जे चलबैत छियै तऽ गाछ वृक्ष जे लगबैत छियै तऽ ओहोमे पानि दैत छियै बहुत तरहक होइत छै अगर लाइन बिजली नहि रहैत छै तऽ इन्वर्टरकेँ चार्ज हम सेहो कऽ कऽ राखैत छियै जे बिजली नहि रहलापर हम ओहो जरा जला ओहोसँ हम मोटर चला सकैत छियै कखनो मौसमके ठीक नहि रहैत छै कियाकि कखनो वर्षा होइत छै कखनो पानि होइत छै कखनो रौदी होइत छै बहुत तरहकेँ रहैत छै जाहिसँ हम ताहि द्वारे अगर बिजली रहैत छै तऽ हमरा सभकेँ बहुत उपयोग होइत छै जे जे हमरा उपजा होइत छै अगर बिजली रहतै तऽ हम बहुत नीकसँ जे खेतकेँ पटबैत छियै तऽ बहुत नीक उपजा होइत छै वर्षा होइत छै तऽ ओहिमे मोटरकेँ कम उपयोग करैत छियै